मां साहित्यिक पात्र में गुरू ग्रंथ साहिब जी पढ़ण जी पसंद कंदो आहियां उन में मूंखे ॾाढी सुठी सीख मिलंदी आहे मिठो ॻाल्हाइणु थधो ॻाल्हाइण ऐं सभु मतिलबु सुठी ॻाल्हियूं सम्झ में ईंदियूं आहिनि मां ॾाढो आनंद ईंदो आहे इहो गुरू ग्रंथ साहिब जूं कुझ बि पढ़ण में वाहेगुरू